मेरी पसंदीदा किताब मुंशी प्रेमचंद की है उसमें मुंशी प्रेमचंद की कहानी है जो कि एक गरीब किसान के बारे में उन्होंने बताया गया है उस किसान उस किताब में मुंशी प्रेमचंदजी ने बताया है कि एक गरीब किसान किस तरह से महनत करके अपने दिन रात महनत करके सर्दियों में महनत करके कैसे अनाज उगाता है किस प्रकार से अनाज को वो उत्पन्न करता है उसको पूरे पकाता है फ़िर अपने घर में लाता है किस तरह से वो है उसमें अपने एक गरीब किसान की पूरी जीवन रेखा उन्होंने बताई है तो इस बारे में इसलिए मुझे ये किताब बहुत पसंद है और उसमें मेरे को बहुत अच्छी लगी है वो उसकी कहानी है मुंशी प्रेमचंद की उसमें पूरा सार दिया गया है इस वजह से मेरे को वो बहुत पसंद है